हल्लो हाँ भैया मैं शुक्ला एंड सन स्टूडियो से बात कर रहा हूँ कैसा प्रोग्राम है भैया अच्छा तो उस में फ़ोटोग्राफ़ी हम करते हैं और वीडियोराफ़ी दोनों करते हैं तो आपको दोनों करवाना है अच्छा भैया नॉर्मल कैमरा से चाहिए या एच डी क्वालिटी से अच्छा तो एच डी क्वालिटी का सोलह हज़ार पाँच सौ और नॉर्मल का तेरह पाँच सौ नहीं भैया वो कैमरा भी क्वालटी वाला ना तो उस में आपकी ज़्यादा अच्छी फ़ोटोस और वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छा होगा भैया आप ने पिछली बार बहुत टाइम पहले करवाया था तो सब चीज़ के रेट बढ़ गए हैं अरे भैया मैं सब चीज़ कंप्लीट कर के दूँगा एल्बम भी कर दूँगा मैं आपका उस में हाँ हाँ अरे भैया हो गया पाँच सौ और बढ़ा दीजिए मैं सब करवा दूँगा उस में अरे भैया थोड़ा कम हो जाएगा सोलह हज़ार कर दीजिए ओके ठीक है ठीक है भैया और नहीं तो आप कल एक बार विजिट भी कर लीजिए